ابھی میں نے فلپ کارڈ سے کرمپٹن کا فین لیا تھا بےحد فین اچھا لگا مجھے فین اچھی طرح ہوا دے رہی ہے اور اس کمپنی سے میں بےحد خوش ہوں اور کرپٹن کمپنی کا میں آئرن وغیرہ بھی چلاتا ہوں جس سے جو ہے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ کرمپٹن کمپنی کی مجھے زیادہ پسند ہے